اس وقت میرے پاس ایک میری پسندیدہ کتاب ہے جس کو میں نے شدید چاہت سے کوششوں کے بعد حاصل کیا ہے دراصل یہ ایک ناول ہے جس کو ہمارے پسندیدہ مصنف ابن صفی صاحب نے لکھا ہے ناول کا نام الف لائن ہے اس ناول کے بارے میں اس کے معاشرتی اور سماجی مسائل پر مبنی حقیقت مجھے کافی پسند آئی ناول کا موضوع زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دکھاتا ہے مزید اس میں محبت اشتہار تنقید سیاست اور سماجی تبدیلی کے موضوعات شامل ہیں جو مجھے کافی پسند آئے